السلام علیکم شاہین نہیں ہم یہ پوچھ رہے ہیں موبائل کے ڈاٹا کے بارے میں میں اپنے موبائل موجودہ موبائل پلان سے خوش نہیں ہوں اس پلان میں ڈیٹا کی حد بت بہت کم ہے سمجھی میرا انٹرنیٹ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے نیا پلان مجھے روز کے استعمال میں زیادہ آزادی دے گا اوہ میں چاہتی ہوں کہ دوست سے مشورہ لے لوں کہ کون سا پلان بہتر ہوگا ہم دونوں پلان کی قیمت اور ڈیٹا سہولت کا موازنہ کریں گے تو آپ کون سا سم چلاتی ہیں ہم ایئر ٹیل کا تو میں بھی جیو کا کر لوں میں بھی سنا ہوں کہ جیو کا اچھا ڈیٹا دیتا ہے سستا بھی ہے اس کا رفتار بھی اچھا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کس کمپنی کی سروس زیادہ بہتر ہے اوہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ نیا پلان میرے ضرورت کے مطابق ہے میں کمپنی میں ایک یا ویب سائٹ سے پلان بدلنے کا طریقہ پوچھوں گا میں اپنے موجودہ پلان ختم کرنے کی نیا پلان چالو کرواؤں گا اس طرح میری انٹرنیٹ کی ضروریات بہتر ہے او تو اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ جیو کا سم میں لے لوں وہ تھوڑا سستا بھی ہے اس کا ڈیٹا بھی اچھا چلتی ہے ہوں